आमगे देवां भितर एक एक गणपती हो व्हडलो देव म्हणटात आमी ते गणपतीची चवथ म्हण आसता चवथी ती वर्सा एक फाटी चवथ येता तेजी आमी आराधना करतात देड दिसांची कोण पांच दीस कोण अकरा दीस दवरतात तेन्ना गणपती पय गणपती कडे तूं कितें मागता एक नोकरी बरी नोकरी जावं बरो संवसार जावचो हें खातीर मागता तेन्ना गणपतीची हे आसता एक विनायकी आसता संकश्टी आसता ती तर तुंय तर विनायकी संकश्टी तर करीत न्ही ती तुका देव गणपती प्राप्त जाता प्रसन्न जाता आनी त्यो तुजी इत्छा ती मानून घेता ते तुका तयार करून दिता खंयचेंच जाल्यार वटेन तो तुका दिता